हमने महाभारत पढ़ा जिसमें हमको सबसे ज़्यादा ऋषि के जीवन में प्रभाव डाला है तो कर्ण कर्ण जो थे एक सुत पुत्र थे वो अपने धनुधर विद्या को जिन जिन उनको द्रोणाचार्य ने ज्ञान नहीं दिया था सुत पुत्र होने के कारण तो उन्होंने जाके परशुराम जी से उनका ज्ञान लिया धनुष विद्या और बहुत सी ज्ञान लीं और उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करके बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने अपने जीवन में काफी तपस्या करके बहुत सी धनुर विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने उनको पता था कि वो लास्ट में जब दुर्योधन और अर्जुन और पांडवों के बीच में युद्ध होता है तो कर्ण को पता होता है कि दुर्योधन गलत है लेकिन तब पर भी कर्ण अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ते हैं और कर्ण ये जानते हैं कि कर्ण हम मर जाएँगे तप्पर भी वह कर्ण का साथ अंतिम श्वास तक देते हैं और कर्ण को यह लास्ट में मालूम चलता है कि उनके माता पिता सूर्य देव राजमाता कुंती हैं फिर भी वह अपने मित्र के लिए अपनी जान गवाँ देते हैं हमें उनके लाइफ से बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिली हम यह बात अपने मम्मी से भी सेयर करते हैं और उनको वो भी हमको कुछ ज्ञान देती हैं